हेलो हँ हेलो हँ अच्छा अहाँ की करैत छी एखन बैस हम बसके ड्राइवर छी नहि हमर बस ठीक रहत अगिला बेरसँ नहि खराब होएत अहिला अहाँ हँ नहि अथी करू बस हमर ठीक रहत अहाँ अपन बसके हम अगिला बेरसँ ठीक राखब एहिला नहि अहाँ टेन्शन लिअ बुझलियै आ इप अ एहिना हिना अगिला बेरसँ आएब हमर बस पर अहाँ बुझलियै आ साउसोके लाएब बेटियोके लाएब सबके चढ़ ई से कहु बुझलियै कौशल आहाँकेँ आओर कोनो दिक्कत अइ तऽ से कहू नया बस लऽ रहल छी एहिपर अहाँ आएब एहिला अहाँ अथी नहि करू हम बस नया लेब ओहिपर पसिञ्जर सब ओहिपर चढ़तन कहिया कत्तऽ जाएबला छी से कहू ने जाएब कहिया मुजफ्फरपुर जाएके अइ तऽ ठीक छै आएब अहाँ बस पर मुजफ्फरपुरसँ हमहूँ भऽ आएब हम दोसर बस चलबैत छी अहाँ आ अहाँ दोसर बस पर जाएब आ एखन हम दोसर बस चलबैत छी बसके किराया एक सए रुपैआ तऽ छैहे कोनो जादे किराया अइ एके सए रुपैआ तऽ भाड़े छै आ जे आहाँकेँ विचार हुए हमरा हाथे कऽ पाइ दिअ आर नीक हेतनि ठीक अइ हम सब ऑटो फेर चलबैत छी बुझलियै तऽ आहाँकेँ जाहिसँ सुविधा होएत सएह करब हँऽ कोनो बात नहि हमरा कैसे अहाँ दऽ देब हँ आर आहाँकेँ नहि ने किछु दिक्कत भेल आओर नया बस लेलहुँ हँ ठिक ठाक अइ फेर जे अगला जतरामे जाएके मोन होएत तऽ फेर चलब बुझलियै फेर ओम्हर जयबै

हँ ठीक छै तऽ आहाँसँ फेर बातमे बात करै बादमे बात करैत छी ठीक छै